हलो जी जय झूलेलाल हा हा मां वर्षा पई ॻाल्हायां ऐं मां तव्हांखे ॿ ॾींहं पहिरीं पंजाह कपिड़ा ॾिना हुया प्रेस जे लाइ धोइण जे लाइ ऐं मूं मां कल्ह हुयसि कोन त तव्हां ॾई विया हुया त उन मां मुंहिंजा छह कपिड़ा घटि आहिनि हा अॼु ताईं कॾहिं थियो कोन्हे अॼु ताईं कॾहिं न थियो आहे पर हाणे पंजाह कपिड़नि मां छह कपिड़ा मुंहिंजा घटिया आहिनि ऐं मूं मूं बि लिखी रखिया आहिनि ऐं जेको तव्हांजो माण्हू आयो हो उनखे मूं ॻणे ही ॾिना हुया ऐं कल्ह ॻणे ई वरिता आहिनि पर छो की मुंहिंजी जेका वेठी हुई कम वारी त हुन ॾिठो कोन पर मूं हुनखे जॾहिं ॿुधायो पोइ हुन चयईं ठीकु हीउ त घटि ॾेई वियो आहे ऐं उहे जेके मुंहिंजा छह कपिड़ा आहिनि उहे सभु डिज़ाइनर आहिनि कपिड़ा तव्हां सम्झी सघो था की एॾा महांगा कपिड़ा आहिनि त हाणे वया त तव्हां वटि ई आहिनि ऐं आया घटि आहिनि तवां थोरो ॾिसो की ईअं छो थियो आहे छोकी हेॾनि सालनि खां वठी असां तव्हांसां जुड़ियल आहियूं अॼु ताईं इहो थियो कोन्हे ऐं ऐं छह ई जा छह ई ड्रेसूं मुंहिंजियूं आहिनि हाणे अॻे महिने शादी थी हुई उन में मूं हीउ सभु पातियूं हुयूं त मुंहिंजा सभु डिज़ाइनर कपिड़ा आहिनि सभु पार्टी वियर आहिनि छह जा छह ई उहे ई घटि आहिनि मुंहिंजा हा मां बि चवां त पई की अॼु ताईं थियो कोन्हे पर भई हिकु हली वई हुजे ॿ वई हुजे त सम्झ में अचे थो पर मूं ॻणे करे पंजाह ॾिना आहिनि ऐं हुन ॻणे करे चोएतालीह वरिता आहिनि छह त ईअं ई ऑटोमेटिक ई घटि आहिनि ऐं छह ई जा छह ई मां तव्हांखे ॿुधायां पई मां अॻे महिने ई पार्टी में पाता हुया चओ त मां तव्हांखे उन ड्रेसियुनि जा फ़ोटा मोकिले सघां थी जंहिं में हिकु मुंहिंजी हिकु साड़ी आहे हिकु सलवार कुर्तो आहे हिकु गाउन आहे हिकु लहिंगो चोली आहे सभु सभु अलॻि अलॻि तरीक़े जा सभु डिज़ाइनर कपिड़ा आहिनि त उन ते सभु लेबिल ऐं सभु ॾाढा महांगा कपिड़ा आहिनि ऐं मूं उनखे चयो बि हो की भई संभाले खणी वञिजे ऐं मुंहिंजा इहे कपिड़ा संभाले प्रेस कजांइ ताकी उन्हनि ते कोई बाक़ी त सभु ऑडनरी कपिड़ा पर इहे छह ई जेके मुंहिंजा महांगा कपिड़ा आहिनि उहे ई तव्हां मिस कया आहिनि त ॾिसो न त वरी उन जो छा कंदासीं इहो बि ॿुधाए छॾियो छो जो भाई मां कूड़ थोरी ॻाल्हाईंदसि जी तव्हांजो वाट्सअप नंबर इहो ई आहे ठीकु आहे त हा हा मां पंहिंजे में बि चैक करायां थी की किथे रहिजी त न विया आहिनि मूं छॾे ॾिना हुजनि त जेसिताईं मूंखे यादि आहे मूं ॾिना हुआ ऐं उन्हनि छहनि ई जा मां तव्हांखे फ़ोटा मोकिलियां थी त पंजें ॾह मिंटें में त तव्हां चैक करो त मिली वेंदा या तव्हां वटि हूंदा या मूं वटि हूंदा ॿियो वेंदा केॾांहं विच मां त किथे वेंदा ई कोन जी जी हा हा ग़लती त अछा अछा जी हा हा हा जी जी जी हा हा ठीकु है ठीकु है मां तव्हांखे बसि फ़ोटा बि मोकिलियां थी ऐं तव्हां बि चैक कयो पाण वटि मां बि हिकु दफ़ो ॾिसी थी वठां की रहिजी न विया हुजनि त पोइ जेको बि हूंदो मालिक भलो कंदो भई कपिड़ा न गुमु थियनि छो जो हा भई अॼु कल्ह कपिड़नि में त साहु अटकियो पयो हूंदो आहे कपिड़े बिना त दुनिया में अॼु कल्ह कुझु हले ई न थो हा न त इन जे करे ऐं वरी डिज़ाइनर कपिड़ा गुमु थी वञनि त भैया राति जो निंडियूं ई फिटी वयूं आहिनि हा हा हूं हा हा जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु इन जे करे ठीकु आहे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए ठीकु आहे हिकु ॿिए सां बसि मिली करे हलणो आहे ठीकु आहे मिलनि त पोइ मिलनि त मिठाई खारायांव थी जल्दी मोकिलियो मुंहिंजा कपिड़ा ठीकु आहे हूं हा मन खे आथत मिलियो तव्हां सम्झो पिया मुंहिंजी ॻाल्हि खे ठीकु आहे भेण ओके ठीकु है जय झूलेलाल